ओंखाम संनायनि सोमोन्दै आइजोफोरनि खामानिल' नङा ओंखाम संनाया हौवाफ्राबो बाहागो लानो हायो नखरावलाय मा हिनजाव हौवानि मा फाराग हौवाफ्रासो आजि खालि बांसिन सङो जोंबा गोबां खामानि मानसिफोरनि खामानि जानायाव संनाय खावनायाव बाहागो लायो हिनजावफोरनिफ्राय जों बांसिनसो सङै खावै जाहोनो हायो हिनजावफ्रालाय मा खामानि मावो संनाय खावनायाव बिदि बुरजा संनाय खावनाय खामानि हिनजावफ्राथ' खुनु हाखाया हौवाफ्रासो खामानिखौ मावफुंजोबनो हायो आरो मानसिफोरनि खामानि मावनायखौथ' जों फसायखाया ओंखाम संनायनि बेलायाव जोंना जाहैबाय फाला रानै रानै सोर माखौ संनांगौ सोर माखौ मा खालामनांगौ संनाय सोरबा दालि संनायाव बहागो लागोन सोरबा ओंखाम संनायनिखौ दायथ'लागोन सोरबा ना एवनाय सोरबा बेदर एवनाय हौवाफ्रानो गासैबो हाबा हुखायाव मावजोबनो हायो हिनजावफ्राथ' बिदिखौ मावनो हाया आजि खालि नखरनि बेलायावबो हिनजावफ्रा हास्लाबाबा बिदिनो सङो सिथ्ला सिबो थोरसि लथाफोरखौबो सुनानै होयो हौवाफ्रा आरो हास्लाबाबा ओंखामफोरखौबो संनानै होयो नखराव आरो सिथ्ला सिबनानै होबावो बायदि रोखोम संनाय खावनाय हाबा फारियाव हौवाफ्रा मेरला बाहागो लानो हायो आजि खालि हास्लाबा हास्लाबा जानायाव हिनजावफोरनो संनायाव हेफाजाब होनाया मैगं हानानै होयो बिदिनो सुनानैबो हैदेरलाय लाङो हास्लाबा जानाय नखर संसार जानायाव लाय नों हेफाजाब संनाय खावनायाव हेफाजाब अनेक हौवाफ्रा खामानि